जीण ही जल्माक आयले नंतर एकदांच मेळटा जिणें हें मोलादीक आनी घुस्पटीचें जावन आसता जिणेंत चड उतार सुख दुखां हें चलत आसता ताका मात करून उमेदीन आनी उत्साहान वागपाक लागलें जाल्यार जिणें खूप उमेदीचें जाता पयसो आसा बंगलो आसा म्हण उमेद येना पूण घरांतल्यांनी एकामेकां कडेन बरें करून उमेदीन रावलें हांसत खेळत रावलें जाल्यार जीण ही आनिकूच उमेदीची जाता ह्या वेळार म्हाका एक म्हण येवजता ज्यो गजाली एकामेकाक आमकां चड दूख दितात त्यो जिणेंत आमकां व्हड शिकोवणी दितात सदांच आमी नवीन नवीन गजाली शिकत आसतात म्हण म्हाका सगळ्यांत चड किंमत जिणेंत दिवची अशी दिसता